ہیلو ہاں جی ہاں جی بھئیا راجیش بول رہے ہم بولو کون اچھا اچھا جی بھیا بتائیے علی بھائی ہاں بھئیا چلاتے تو ہیں بتائیں اچھا بھیا

ارے بھیا بہت جی جی بھیا جی بھیا بتا جی ہاں گھوما دیں گے بھیا علی بھائی گھما دیں گے بتائیے کب آئیں گے آپ دیکھیے دیکھیے علی بھائی ہم آپ کو بتائیں ہم آپ سے دو ہزار روپیہ لیں گے دو ہزار روپے ہم آپ سے لیں گے اور ہم آپ کو لال قلعہ پورا گھومائیں گے اندر سے بھی دکھائیں گے جی ہم آپ کو اندر سے بھی گھومائیں گے نہیں بھیا دیکھیے ہمیں ابھی جو بابو جی آئے تھے نا جنہوں نے آپ کو ہمارا نمبر دیا ہے ہم ان سے بھی دو ہزار روپے لیے تھے آپ انہیں پوچھیے گا ان سے ہم نے ان کو کتنے اچھے سے گھمایا تھا بھیا ہاں بابو جی بابو جی ہم آپ کو ہم آپ کو ہم آپ کو دیکھیے یہاں کا جو لال قلعہ ہے بہت فیمس ہے دلی کا ٹھیک ہے ہم یہاں پر ایک مارکیٹ ہے یہ بھی چاندنی چوک والی مارکیٹ ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں گے جامع مسجد بھی دکھا دیں گے لیکن سر یہ جو لال قلعہ ہے بھیا یہ بہت بڑا ہے تو آپ کو یہ لگا لیجیے ہم پورے دن اگر گھومائیں گے نا تو پورے دن میں یہ لگا لیجیے سارا وقت آپ کا اسی میں نکل جائے گا تو ہم آپ کو اچھے سے اور اس میں جہاں جہاں چیزیں ہیں نا بہت ہسٹور کل ہے یہ پلیس تو یہ پورا ہم آپ کو گھومائیں گے اچھے سے گائیڈ کر کے دکھائیں گے بھیا دیکھیے دیکھیے دیکھیے بھیا ہم زیادہ تو نہیں ہم دو دو سو روپیہ کم کر سکتے ہیں اس سے کم نہیں کر سکتے ہم ہم دو سو روپیہ کم کر سکتے ہیں بس اٹھارہ سو روپے میں ہم لے جا سکتے ہیں آپ کو اگر آپ کہیں گے تو ہاں بھیا ہم دو سو روپیہ ہم آپ کو کم کریں گے نہیں نہیں نہیں بھیا دیکھیے ہم نے دو سو روپیہ آپ کو بولا ہے دو سو روپیہ کم کر دیں گے اس سے زیادہ مت کریے بھیا دیکھیے سمجھا کریں تھوڑا سا ہمارا بھی کیا آپ کا تھوڑا سا خرچہ نکالا بھیا ٹھیک ہے

ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک بھیا کب آئیں گے آپ ہمیں بتائیے کب کہاں سے پک کرنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابو جی ٹھیک ہے بابو جی ہم آپ کو کل صبح میں وہاں سے ہماری ہم لے کر آ جائیں گے گاڑی اپنی ریلوے اسٹیشن ہاں ہاں بابو جی بالکل ڈن ڈن ایک دم ڈن بابو جی ہماری زبان ہے نا ہم نے آپ کو ڈن کر دیا ہے آپ کو ہم دس بجے کل صبح میں پہنچ جائیں گے اوکے اوکے اوکے بابو جی